एह् साढ़े घरै दे आले दोआले जेह्के पैंछी होंदे न एह् असेंगी बडे शैल लगदे न बडे़ बडे़ शैल बडलै बडलै बोलदे न बडलै बडलै बोलियै ते बडे़ बडे़ शैल असेंगी सनांदे न अपनियां बाजां इ'नेंगी अस खाने गी तां दाने बी दिन्ने होन्ने आं ते दाने बी दिन्ने ते अपने साढ़े इत्थै कोठे उप्पर ओंदे बाह्र औंदे इं'दे आस्तै असें पानी बी रक्खे दा होंदा पानी बी दिने इ'नेंगी अस पीने गी असेंगी बडे़ गै शैल लगदे एह् रंग बरंगे पक्खरु जि'यां कां आई गे कोयल आई तोता आई गेआ कबूतर एह् असें बडे दिक्खने गी बडे शैल इं'दियां बड़ियां मिट्ठियां मिट्ठियां बाजां न कबूतर अपनी सरीली आबाज कन्नै साढ़ा मन बडा मोही लैंदे न असेंगी बडे शैल शैल लगदे न ते असेंगी जरुर इ'नेंगी दाना पानी देना चाहिदा अजकल ते बैसे लोग छोड़ी गेदे इ'नेंगी दाना पानी पाना अबा असें जेह्का इ'नेंगी दाना पानी जरुरी देना जि'यां कि स्याने स्याने आखदे ना कि इ'नेंगी पक्खरू पक्खरू गी दाना पाए दा होऐ ते साढ़े केई किस्म दे बिमारी जेह्ड़ी दूर होंदियां न साढ़े जेह्डे़ ग्रैह् न ओह् बी शांत होंदे न सवेरे सवेरे जि'यां साढ़े घरै गी कां औंदा ओह् बड़ा बोलदा असेंगी जगांदा फ्ही रोज किश ना किश साढ़े कोला कच्छा लेइयै अपने घरै गी जंदा खुशी खुशी कन्नै सोहे दे दिनें च पक्खरु गी बडी त्रेह् होंदी लग्गी दी असें अपने छत्तै उप्पर पानी रक्खना चाहिदा इस करियै असेंगी केईं किस्म दा पुन्न बी मिलदा ते उं'दी त्रेह् बी हटी जंदी सारे लोकें गी एह् घ्यान देना चाहिदा कि असें कि अपने कोठे उप्पर ते बेह्डे़ दाने बखेरी सु'ट्टी ओड़ने दाने दाने चुग्गी लैन ते खुशी खुशी साढ़ा घरा उड्डरी जान उ'नेंगी भगोआन ने रिशक लाए दा कि साढ़े हत्थें इ'नेंगी किश ना किश थ्होआ दा अजकल ते सारें कम्म घटदा गै जारदा कोई बी इं'दी इन्ना कोई बी इं'दे कन्नै इन्ना प्यार नेईं करदा अबा इक पक्खरु कन्नै प्यार करना बड़ा शैल होंदा असेंगी एह् बडे़ प्यारे लग्गने चाहिदे ते कन्नै इ'नेंगी बी कुसै दा स्हारा मिलना चाहिदा जि'यां अस इ'नेंगी दिक्खने साढ़े मनै गी बडी खुशी होंदी ऐ ते साढ़े मनै गी बडी खुशी होंदी ऐ ते अपनी दाने इ'नेंगी सु'ट्टने चाहिदे दाने चुग्गी ऐ तां ऐ उड्डी जान ते असेंगी अपना र्शीबाद बी देई जान साढ़ी इ'यै ते अ'ऊं सारें लोके गी इ'यै आखनी कि जेह्डे़ पशू पक्षी दी ओह् करदा सेवा करदा उनेंगी बड़ा बड़ा पुन्न मिलदा